भारत में जो शिक्षा के तौर तरीकों की जो बात कह रहे हैं सही बात है देखिए भारत अगर देखा जाय तो आज के समय की अगर नहीं भी बात की जाये पुरातन काल में भी जो भारत की शिक्षा पद्धति थी वो बहुत ही मतलब विश्व प्रसिद्ध शिक्षा पद्धति थी बाहर के लोग भी यहाँ आ के शिक्षा ग्रहण करते थे लेकिन चूंकि भारत अपने पुरातन सभ्यताओं में इतना उलझा रह गया कि आने वाली जो भविष्य है उसकी परिवर्तन को वो समझ नहीं पाया परिवर्तन जैसे कि आधुनिकता का जो युग है आधुनिकता जो होती है हमारी वो किसी भी आम जीवन में भी आप इसे देखें तो आधुनिकता का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है और हमें समय के साथ बदलना चाहिए क्योंकि जो समय है वो हमेशा अपने गति से चलता है और सब कुछ परिवर्तनशील है इसी तरह अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में बात करें तो जो बाहरी अगर अपने देश से विदेशों की तुलना करें तो विदेशों में क्या है कि वो अपने शिक्षा नीति में बहुत सारे बदलाव करते रहते हैं समय अनुसार समयानुकूल अगर परिस्थितियों में देखा जाए तो उन्होंने अपने आप को आधुनिकतिक युग में काफ़ी ज़्यादा ढाल लिया तो ढालने से अगर आप ये समझें कि भ जो उनकी शिक्षा नीति है जो शिक्षा पे अपने काम करते हैं वो उनका जो पूरा इन्फ्रास्ट्रक्चर जो पढ़ाई को ले के है शिक्षा को ले के है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रॉंग है अगर हम कुछ अमूमन उदाहरण की बात करें तो जैसे भारत में पढ़ाने की व्यवस्थाओं को देख लें तो अगर सरकारी स्कूलों की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कत सरकारी स्कूलों में ये है कि टीचर वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वेतन के लिए जाते हैं न कि शिक्षा देने की तरफ तो और सरकार भी इस तरह से व्यवस्थाएँ की हुई हैं कि वहाँ पे जो सरकार कि तरफ से सही है कि वो जो शिक्षा पद्धति है जिस हिसाब से उन्हें पढ़ाना चाहिए उनको पढ़ाना चाहिए लेकिन ऐसा कर नहीं पाते हैं क्यों क्योंकि वहाँ की जो प्रोपर मॉनिटरिंग हो रही है वो ढंग से नहीं हो पा रही मॉनिटरिंग अगर सही से होती सब टीचर समय से आ रहे हैं समय से जा रहे हैं कोई भी जो अध्यापक हैं उसका सिग्नेचर कोई नहीं बना पाए जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं वो बहुत ज़्यादा विशेष रूप से इसे देखें समझें तो आप कह सकते हैं कि तब जा के कुछ हो सकता है कि हमारे सरकारी स्कूल जितने भी हैं सरकारी स्कूल की बात मैं क्यों कर रहा हूँ पब्लिक स्कूल से क्योंकि सरकारी स्कूल में देश का गरीब से गरीब तबके का बच्चा वहाँ पढ़ने जाता है बड़े स्कूलों में हो सकता है कि थोड़ी सी आधुनिकता आ गई हो पब्लिक स्कूल जिन्हें कहते हैं लेकिन जो हमारे आज भी जो हमारे जो गाँव के जो सबसे निचले तबके के बच्चे हैं उनको सही तरीके से शिक्षा देने का जो तरीका है वो कहीं न कहीं हम उसमें पीछे हट पा हट रहे हैं तो ये ये एक हो सकता है और एक कारण ये भी हो सकता है जो कि बाहरी शिक्षा से हम इसलिए भी पीछे हो जा रहे हैं क्योंकि देखिए हम विदेशों में क्या होता है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज जो अंग्रेज़ी का जो माहौल है उसपे लोग क्योंकि हमेशा से ही इसपे पढ़ते हैं जानते हैं समझते हैं इसी भाषा को चुनते हैं लेकिन भारत में कहीं न कहीं इसको ले के लोगों के अंदर एक डर सा माहौल है इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेजी को कह सकते लोग नहीं पढ़ना चाहते या उसमें अपनी रुचि नहीं दिखाना चाहते हैं तो ये एक दिक्कत का कारण हो सकता है अब अगर बात करें कि इसको हम बढ़ा बढ़ा कैसे सकते हैं तो देखिए हर चीज को बदलने का तरीका अलग अलग होता है हमें लोगों के प्रति एक जागरुकता लानी होगी कि जो इंगलिश है उसे ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है क्यों कहा जाता है क्योंकि यहाँ से ले के विदेश के हर जगह हर क्षेत्रों में इंग्लिश की ही जो अंग्रेजी भाषा है उसी के बारे में उसी को यूज करके सब आपस में वार्तालाप कर पाते हैं कोई भी कार्य होता उसको हो पाता है लेकिन भारत कहीं न कहीं इससे पीछे हट जा रहा है तो इसपे थोड़ा सा ये मैं नहीं कह रहा कि हिन्दी या जो भी मातृभाषा है या अपने अलग अलग राज्यों की जो भाषा है उसको आप हटा दें नहीं बिल्कुल नहीं आपको अपनी मातृभाषा के साथ साथ वो भाषा जो हर जगह बोली जाती है विदेशों में बोली जाती है उसपे हमें ध्यान देना चाहिए तो ये एक काम मुख्य कारण मुझे जो लगता है जहां हम पीछे हो जा रहे हैं वो एक ये हो सकता है दूसरी क्योंकि एक धारणा बन गई है सभी आम समाज के लोगों में कि यहाँ इतनी अच्छी शिक्षा नहीं है जो भी आधुनिकता है जो भी शिक्षाएँ हैं वो विदेशों में हैं तो आज कल जो हमारा जो ये कह सकते हैं पढ़ा लिखा जो समाज है वो अपने बच्चों को क्या करता है विदेशों में भेजने की रुचि रखता है वहाँ पे पढ़ाने की रुचि रखता है ऐसा नहीं है मैंने पहले भी अभी बताया कि भारत क्या है ज्ञान ज्ञान का स्वरूप माना जाता था बाहर के लोग यहाँ आते थे लेकिन कहीं न कहीं हम आधुनिकता में पीछे हट गए इसलिए अब हो हो ऐसा परिवर्तन आ गया है कि यहाँ के लोग अब बाहर जा रहे हैं वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ पे नहीं अपनी पाठ्यक्रम को पूर्ण कर पा रहे हैं तो अगर हमें बदलना है इसे तो लोगों को जागरूकता लाग लानी पड़ेगी लोगों में कि वो यहाँ मतलब अपने भारत में आएँ और अपने पाठ्यक्रम को पूर्ण करें और इस तरह शिक्षा के क्षेत्र में जब वो काम कर लें जाएंगे तो मुझे जहां तक लगता है कि भारत जो है शिक्षा की तरफ आगे अग्रसर हो जाएगा